دہلی میں پیروی کیے جانے والے کئی سارے مذاہب ہیں جیسے مسلم ہندو اور عیسائی اور سکھ کمیونیٹی اس طرح کے کئی سارے منانے والے